कढ़ी चांवर दाल पकवान भिंडी पटाटा भुगल चांवर बीह पटाटा पटाटा टमाटा गोगड़े जी भाॼी गुलनि जी भाॼी स्वांजरे जी भाॼी पुरी भाॼी लोलो कोकी साई भाॼी चांवर सेल मानी भाॼी बिहनि जी भाॼी ऐं टिकर पटाटा ऐं गुलनि जी भाॼी स्वांजरे जी भाॼी